आङो आंनि एखमब्ला समाव हाय मानि ना बेदरफोर लाबोयोब्ला मानि आङो आंनाथ हौवा माबाया मिस्टारा मानि गावथ' मानि फ्राय ल' फ्रायखौसो मोजां मोनो बियो मानि ना फोरखौ आरो ना फोरखौ फ्राय एवनायखौ मोजां मोनो बे गोरान एवनायखौ बांसिन मोजां मोनो आरो आमफ्राय मानि उन्दैफोराबो बांसिन मानि गोरान एवनायखौ मोजां मोनो आरो आमफ्राय आङो हाय एसेहाय मानि एसे बिदै होनायखौसो मोजां मोनो आरो आङो आमफ्राय नाफोरखौ बांद्राय गोरानफोरखौ जानो एसे उसुबिदा मोनो आरो मानो होनब्ला बांद्राय गोरान जायोब्ला मानो एसे प्रब्लेम जायो नालाय उदैफोराव एसे गेसफोर जानो नागिरो नालाय गोरान गोरान बुस्थु जायोब्ला बिनि थाखाय आङो एसे बिदै होनानै जायो आरो आङो एखमब्ला समाव आरो अमा बेदरफोरखौ आरो सङोब्ला मानि जेनेबा एसे फोरान दबनानै संनायखौसो मोजां मोनो आरो मानि गोथाङाव बा आङो मेजेम फोरखौ आंगायनाय मोनो नालाय बिनिथाखायनो जेनेबा आङो एसे फोरां द'बनानै आराम सङो आरो बांद्राय मानि मस्ला मस्लि जेनेबा जोंहाथ' बांद्राय मस्ला मस्लिबो जाया ओरैनो एसे एसे जिरा पाउडार बेफोरखौल' होनानै जायो आमफ्राय मानि बानलुफोरखौ बांद्राय जाखाया मानि ओरैनो मिडियाम थाखथिगनिसो संनानै होयो मानि आङो बिदि मोजां मोनो आरो संनो आमफ्राय जेनेबा उनावहाय मानि माबायाबा आलौनाय मोनाब्ला आमफ्राय मानि जोङो गोथाङै लानानै जायो आरो बिदि आमफ्राय एखमब्ला समाव गाव जानो लुगैनायफोरखौ आङो जेनेबा गावनि लुबैनाय बायदि संनानै होयो मानि जेनेबा बेथ' गोरान बुस्थुखौ बांसिन मोजां मोनो नालाय आमफ्राय अमा बेदर फोरखौ बिदिनो आलुफोरजों एसे मोजां जायो नालाय आमफ्राय आलु फोरजों एसे गोरान गोरान फोरान दबनायखौ आलुजों सङो मानि एसे गोरानद्रायबो सङा लासे एसे बिदै जेब जेब होनानै बिदै माबानानै एसे होनानै सङो आरो आङो बे संनानै होयो आमफ्राय दाउफोरखौबो मैगंफोरजों संनानै जायो बिदिनो खुमब्राजों जायो अनद्लाजों जायो न'नि दाउ सिथारनानै बिदि संनानै जायो आरो मानि दाथ' मानि खुमब्रा मोनो नालाय खुमब्राफोरजों जायो दाउ बेदरजों आमफ्राय अनद्लाजों दाउजों आमफ्राय सबाइजों दाउजों बिदि संनानै जायो आरो जोङो न'आवहाय आमफ्राय बिदिखौ साबसिन मोजां मोनो आरो सबाइजों दाउजों खुमब्राफोरजों बिदि मोजांसिन मोनो आरो बेदरफोरखौ जानो आमफ्राय ओरैनो जेनेबा ना फोरखौथ' औंख्रिआवनो जोंना मानि जानो मोजांमोन आरो मानि ओरैनो ना फोरखौ भाजा एवनानै जागोन आरो आमफ्राय मैथाफोरजों मैथाफोरजों ओरैनो एसे सिदोब सिदोब संनानै जागोन आरो बे बायदि मैथाजों आमफ्राय ओरैनो दस्रा गुबुन ओंख्रिफोरावथ' मैगंफोरावथ' मानि होखायानो होखाया आरो मानि जानो सुखुआ मानि बिदिआरो जानो सुखुआ दस्रा मैगंफोरजों मैथा मैथाजों नाजोंबाहयले मोजां मोनो आरो बिदि आमफ्राय बांद्राय जोंहाथ' मस्ला मस्लिखौनो बारा जायाखाया मानि आङो गेस जानायनि थाखायनो मानि मस्ला फोरखौ जानो गियो आरो ओरैनो बे जिरा खौल' एसे बेदरफोराव मानि बेदरनि माबा मोनामैनि थाखाय मानि होयो आरो एसे बेदरा अबेबा मानि मोनामो नालाय गावसिनि बे मोनसे बास थायोना बेदरफोराबो आमफ्राय बिनि थाखाय बे जिराखौ एसे होयो आमफ्राय मोजां एवनानै एवनाय समावनो मोजां एवखानानै आमफ्राय एवनायावनो एसे जिरा हरनानै दै होनानै फोमोनो आरो बे बायदि मानि थाव फोरखौ बांद्राय होआ आरो थावफोरजों बारा जोंहा माबा खारबार गैया मानि थावफोरखौ बांद्राय होआ ओंख्रिफोराव मानि ओंख्रिफोरखौबो एसेल' संनाय जायो नालाय मानि एसे मिडियामनि होयो आरो हिसाबै जेनेबा ओंख्रि मैगंआ बुरजाब्ला मानि एसे बांसिन होनोसै आमफ्राय मैगंआ खमफोरब्ला मानि एसे होनोसै आरो बिदि नायनानै होयो आरो आङो आमफ्राय संनाय खावनायाव मानि आङो अनद्लाजों दाउजों फोरखौ साबसिन मोजां मोनो आरो संनो आमफ्राय सबाइ दाउ बिदिखौ साबसिन मोजां मोनो संनाय खावनायाव आमफ्राय जोंना मिस्टाराबो दाउफोर सङोब्ला मानि सबाइ फोरजों संदो बिदि होनो आरो आमफ्राय अमाफोरखौ मानि ओंख्रिआव जानो बायो आरो बियो ओंख्रि संब्ला जानो बायो आमफ्राय ओंखायनो आलुजों बेराद मोजां मोनो आरो बे आलु होनो थिनो बेदरफोर सङोब्ला मानि अमा बेदरफोर सङोब्ला आलु एसे होदो बे बायदि होनो आरो आमफ्राय आलु बिदिनो दरनै दरथामसो गिदिर गिदिर हाखावनानै होयो आरो आलुफोरखौ बेदरावहाय बिदिनो संनानै जानो मोजां मोनो आरो न'आव संनानै जानाय आमफ्राय मानि एखमब्ला मानि बाहेराफ्रावबो संनाय जायो नालाय जोङो मानि बिदिनो सोरनिबा बिदिनो ओंखाम गोरलैफोराव फुजाफोरावबो जों सङो नालाय आमफ्राय बेयावबो जोङो जेनोबा जों जेरेखम संनानै जायो बेबायदिनो सङो आरो मानि मोजां बांद्राय मानि थाव फोरखौ मानि बांद्राय होआ मानि आमफ्राय मस्ला मस्लिफोरखौ बांद्राय होआ आरो मानि जों संनो मोजां मोननाय बायदि संनानै जाहोयो आरो बेबायदि बांद्राय माबा मानि मस्लाफोर जानायाबो मोजां नङा नालाय बिनि थाखायनो मस्ला मस्लिफोरखौ जोङो बांद्राय जाया आरो मानि थावफोरखौबो मानि ओंखायनो मानि जोङो मैगंखौ नायनानै थावफोरखौ सेरो बिदि आरो बेदरखौ नाइनानै थावफोरखौ सेरो मानि अमाफोराथ' गावनो मेजेमबो थाखायो नालाय गावनि मेजेमजोंनो मानि बे बांद्राय थाव होयोब्ला मानि आरो मेजेमाबो अभार जायो नालाय थावआ बांद्राय जायो बेनि थाखायनो अमा बेदरफोरखौ मानि एसेल' थाव होनानै गावनि मेजेमजोंनो बेखौ मोजां एवनानै मानि एव संख्रि बानलु होनानै एवनानै मानि दै होनानै दैजों फोमोननानै जायो आरो जोङो बिदि जानो मोजां मोनो आरो बिदि संनायफोरखौ अमफ्राय माबाफोरखौथ' नारजिफोरखौथ' अमाफोरजोंसो जायो नालाय अमाफोरजों जायो नालाय जोङो अमाफोरखौ एसे मानि मेजेमखौ लाबोनाय जायो आरो नारजिफोर सङोब्ला आमफ्राय आङो नारजि सङोब्ला मानि ओरैबायदि सङो मानि अमा मेजेमखौ बिराद मोजां एवगोरगोन आरो एवनानै लागोरगोन आमफ्राय नारजिखौ कुकाराव रुनानै मानि आराम गेब्ले होनानै खारदै होनानै गेब्ले होनानै लाखागोन आरो आमफ्राय अमा बेदरखौ आराम एवनानै एवनायावनो मस्ला एसे होना होखानानै जिरा पाउडारखौ एसे होना होखानानै मानि बेखौ आराम एवनानै बे मेजेमखौ गलिहोजोबगोन आरो आमफ्राय गलिहोनानै आमफ्राय जोंङो बे नारजिखौ कुकाराव होनानै जों माबानानै लाखाबाय नालाय आमफ्राय बे नारजिखौ जोङो उनावहाय अमा बेदरखौ एसे दैजों आरो एसे फोमोनगोरबावनानै आमफ्राय जोङो नारजिखौ होनोसै आरो आमफ्राय नारजिखौ होनानै बेखौ गोबाव गोदौ होनोसै आरो आमफ्राय गोदौ होनानै जानोसै मानि जानो गोथाव मोनो आरो बेबायदि सङोब्ला आरो मानि मेजेम बुरजा बा मानि नारजिआ बांद्राय गोखा जाया मानि मेजेमजों एसे दानो नामाथाय बिबायदि आरो बारा गोखा जानो नागिरा माबा अमा मेजेमफोरजों आरो अमा मेजेमजों सङोब्ला मेजेम थारजों सङोब्ला आरो मानि मेजेम मेजेमखौ बासिनानै सङो आरो जोङो अमा माबा नारजि जानोबा मेजेम मेजेम खौल' लाबोनानै सङो आरो मेजेमजों अमानि मेजेमजों सङो मानि मेजेमजों सङोब्ला बारा गोखाबो जाया नालाय आमफ्राय जानो गोथाव जायो आरो जानो मानि मिलौओबो गोथावसिनबो जायो आरो मेजेमजों सङोब्ला अमा माबाया नारजि आरो नारजि ओंख्रिया बिनि थाखायनो अमा मेजेमजों नारजिजों जानो गोथाव मोननायनि थाखाय बे बायदि संनानै जायो आरो जोङो